نقل و حمل کے اہم وسائل ہندوستان کا نقل و حمل کا نظام دنیا کے سب سے بڑے اور پیچیدہ نظاموں میں سے ایک ہے یہ مختلف وسائل پر مشتمل ہے جن میں ریل سڑک ہوا اور سمندری راستے شامل ہیں ہر دن لاکھوں لوگ ملک کے مختلف حصوں میں سفر کرتے ہیں اور ان کے لیے نقل و حمل کا مناسب نظام ہونا ضروری ہے نقل و حمل کے اہم وسائل میں بیان کر دینا چاہتا ہوں نمبر ایک ریل ہندوستانی ریلوے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ریل نیٹورک ہے یہ ملک کے تقریباً تمام حصوں کو جوڑتی ہے اور لوگوں کے لیے دور دراز کے علاقوں تک پہنچنا آسان بناتی ہے ریل کا سفر ہندوستان میں عوامی نقل و حمل کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ذریعہ ہے کیوںکہ یہ اقتصادی اور آسان ہے نمبر دو ہندوستان کی سڑکیں کیا ہے ہندوستان میں سڑکوں کا ایک وسیع جال ہے جو مختلف شہروں دیہاتوں اور ریاستوں کو آپس میں جوڑتا ہے نیشنل ہائیویز اور ایکسپریس ویز کے ذریعے ہندوستان کے بڑے شہروں کو جوڑنا زیادہ آسان ہو گیا ہے بس سروسز آٹو رکشہ اور ٹیکسی خدمات سڑک کے ذریعے مقامی سفر کو آسان بناتے ہیں نمبر تین ہوائی بازی کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ گوشِ گزار کر دینا چاہتا ہوں ہوائی سفر نے ہندوستان میں تیزی سے ترقی کی ہے بڑے بڑے شہروں کے درمیان ہوائی جہاز کا سفر وقت کی بچت کے لیے بہترین ہے کئی کم لاگت والی ایئرلائنز نے بھی ہوائی سفر کو عوام کے لیے قابلِ رسائی بنایا ہے نمبر چار سمندری راستے کیا ہوتے ہیں میں اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے پاس ایک وسیع ساحلی پٹی ہے اور سمندری نقل و حمل بھی کچھ علاقوں میں استعمال ہوتی ہے خاص طور پر ریاستوں جیسے کہ کیرل گوا اور ممبئی کے ارد گرد اب ان کے چیلنجز کیا ہیں میں ان کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں ہندوستان میں نقل و حمل کے نظام کو درپیش کچھ اہم چیلنجز یہ ہیں نمبر ایک ہجوم ہندوستان میں بڑے پیمانے پر آبادی ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے نقل و حمل کے نظام میں ہجوم بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر ریلوے اور بس سروسز میں یہ مسئلہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے نمبر دو سڑکوں کی حالت کیا ہے اب وہ بھی دیکھ لیجیے آپ کچھ علاقوں میں سڑکوں کو خستہ حالت میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے یہ نہ صرف سفر کو غیر آرام دہ بناتا ہے بلکہ حادثات کا سبب بھی بنتا ہے نمبر تین وقت کی پابندی کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے ریل اور بس سروسز میں وقت کی پابندی کا فقدان بھی ایک بڑا چیلنج ہے مسافروں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور ان کے شیڈیول متأثر ہوتے ہیں نمبر چار حفاظت کیا ہے ہندوستان میں نقل و حمل کے دوران حفاظت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے سڑک حادثات ریل کے حادثات اور ہوائی حادثات کی تعداد کافی زیادہ ہے اب ان میں بہتری لانے کے لیے کیا تجاویز ہیں اب وہ دیکھ لیجیے نمبر ایک جدیدیت کیا ہے ہندوستان میں نقل و حمل کے نظام کو جدید بنانے کی ضرورت پڑتی ہے نئی ٹیکنالوجی جیسے کہ ہائی اسپیڈ ریل میٹرو سمسٹز اور جدید بس سروسز کو زیادہ سے زیادہ جگہ دی جانی چاہیے نمبر دو انفرا سٹٹ کی بہتری کیسے لائیں گے دیکھیں کہ سڑکوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ توجہ دی جانی چاہیے سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کے کاموں کو بہتر اور تیز تر بنایا جائے نمبر تین وقت کی پابندی کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے ریلوے اور بس سروسز میں وقت کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر انتظامی نظام اپنانا چاہیے یہ نہ صرف لوگوں کے وقت کی بچت کرے گا بلکہ ان کے سفر کو زیادہ آرام دہ بنائے گا نمبر چار حفاظت کس طرح کرنی چاہیے اب وہ بھی آپ سن لیں نقل و حمل کے ہر شعبے میں حفاظتی اقدامات کو بڑھانے کی ضرورت ہے سڑکوں پر ٹریفک قوانین کا سختی سے نفاذ اور جدید حفاظتی آلات کی تنصیب ضروری ہے نمبر پانچ عوام کے اندر شعور کیا ہونی چاہیے وہ بھی آپ سن لیں عوام کو نقل و حمل کے دوران اپنی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت کا خیال رکھنے کے بارے میں شعور دینا بھی ضروری ہے ٹریفک قوانین اور حفاظتی اقدامات کے بارے میں آگاہی پھیلانا چاہیے اب نتیجہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں ہندوستان میں نقل و حمل کا نظام بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے جدید ٹکنالوجی بہتر انفراسٹچ اور حفاظتی اقدامات کے ذریعے اسے مزید متأثر بنایا جا سکتا ہے لیکن ان چیلنجوں میں قابو پا لیا جائے تو ہندوستان کا نقل و حمل کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شامل ہو سکتا ہے